सिंधी में घणा ई अवसर तहिवार और कार्यक्रम थींदा रहिया आहिनि जीअं कि असांजे चेटीचंड में थींदो आहे जगरातो में थींदो आहे लाॾा ॻाईंदा आहियूं शादीअ में लाॾा गुरु गुरु घुराईंदा आहियूं तॾहिं नचंदा आहियूं सत्संग कंदा आहियूं तॾहिं असां नचंदा आहियूं असां में भाईचारो वधी वेंदो आहे हिक ॿिए दिलि सिंधी में गाना ॻाईंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं जंहिंजो असां हिक ॿिए में घुली वेंदा आहियूं और मस्तु लॻंदो आहे कि असां सभु सिंधी सभु भाईचारो आहे और जगराते में बि खु भॼन बि ॻाईंदा आहियूं और नचंदा टुपंदा बि आहियूं सिंधियुनि में और सादी में बि असां लाॾा चई करे ख़ूब मौज कंदा आहियूं सत्संग में बि असां गुरॿानी चईंदा आहियूं गुरु घर घुराईंदा आहियूं तॾहिं असां ॾोकलनि सां नचंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं ख़ूब मौज कंदा आहियूंं